हाँ बोलो अच्छा बिल्कुल मिल जाएंगे गुलाब के तो मिलेंगे आपको डेढ़ सौ रुपए किलो माला के हिसाब से और जेसमीन के मिलेंगे एक सौ सत्तर महंगे लग रहे हैं आपको ये इसमें क्या कम कर सकते कर लेंगे दो पाँच रुपया कम चलो आप कितने चाहिए आपको एक किलो तो फिर आप एक किलो फूल ले रहे हो उसमें तो क्या कम कर सकते हैं हम ज़्यादा लेते तो कम भी कर लेते अच्छा डेढ़ डेढ़ सौ रुपए किलो पड़ जायेंगे चलो आपको नहीं कम नहीं होगा फूल एकदम अच्छे वाले हैं ऐसे नहीं हैं कम वाले नहीं नहीं बहुत बहुत बढ़िया अगर आपको चाहिए तो माला ही बना के दे देंगे हम तो फूलों की अच्छा कब तक आप आ जाना लेने दुकान पे ले जाना घर भिजवाने का अलग चार्ज लगेगा मेम अलग से अलग चार्ज में तो पड़ेगा ही बीस तीस रुपए का फर्क तो पड़ ही जाएगा माला ले लो फूल ले लो बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल हैं हमारे यहाँ पे जेसमीन के गुलाब के जो भी चाहिए आपकी जो इच्छा हो जो ले लो

जेसमीन के कितने बजे चाहिए फूल अच्छा माला अलग से चाहिए या फिर किलो के हिसाब से चाहिए अलग से चाहिए दो किलो अलग चलो ठीक हैं अच्छा कल शाम को

नहीं इसमें डाल देना गूगल पे

उसको दे देना या फिर गूगल पे डाल देना जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना नहीं नहीं नहीं फूल तो एक दम अच्छे मिलेंगे हमारे जैसे फूल यहाँ कहीं नहीं मिलते हाँ बहुत बिक्री होती है हमारे फूलों की अच्छा बताओ अड्रेस बताओ आपका अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मेरा नाम सुमन शर्मा आपका लाल लाल शर्मा के यहाँ अच्छा लाल लारा शर्मा के यहाँ भिजवाने ये फूल हैं ना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हल्दी में तो पीले फूल चाहिए तो वो भी मिल जायेंगे हमारे यहाँ पे तो कैसे भी मिल जायेंगे आपको जैसे चाहिए जैसे

चलो ठीक है भिजवा देंगे और बिल्कुल बिल्कुल हाँ